जय ठाकुरजी प्रवेश द्वारमे गोबरसँ निपला सभदिन पुरान लोक सभलोग नीपैत रहथिन पहिने पक्की नहि रहय कच्ची रहनि तऽ सभ नीपै रहथिन घर दुआरि अङ्गना सभ गोबरसँ निपाइत रहय कोनो पर्व पाबनि होइत रहय गोबरसँ नीपैत रहय ई लए कऽ कि भगवान बहुत खुश होइ छथिन लक्ष्मीजी आबै छथिन जिनकर घर दुआरि अङ्गना ओसरा सभ नीपल रहैत छनि गोबरसँ तऽ भगवान बहुत खुश होइ छथिन जब लक्ष्मीजी आबै छथिन तऽ भगवान अयबे करथिन ओ घरमे अयलै जहिया देवासुर सङ्ग्राम भेलै रहय तहिया लक्ष्मीजी सभ दैत्य अर लड़ाइ करय लगलै तब लक्ष्मीजी गायके गोबरमे घुइस गेलखिन जगह नहि बचलै सभ देवता रोइआँ रोइआँमे घुसलखिन आ लक्ष्मीजी गोबरेमे प्रवेश कए गेलखिन रहए ई लेल तहियासँ गोबरके बहुत महत्व छनि बहुत भगवान खुश होइ छथिन गोबरसँ घर दुआरि निपलासँ तहिएसँ हुनकर बढ़ि गेलै गायके तऽ अइसहु बहुत महत्व रहनि आ गोबरसँ निपलासँ इएह होइ छै कि जहियासँ लक्ष्मीजी ओहिमे घुसलखिन तऽ बहुत हुनकर भए गेलै महत्व ई लए कऽ घर अङ्गना नीपल रहै छनि गोबरसँ तऽ भगवान खुश होइ छथिन लक्ष्मीजी भी ओ घर अयबे करै छथिन रहए पर पाबनि होइत रहय कोनो पाबनि होल कोनो किछो होइ छनि तऽ गोबरसँ घर लोक नीपै छै उएह कारण छै जे भगवान अयता लक्ष्मीजी अयती सभ रहैत छथिन गोबरसँ निपलासँ बहुत खुश ई लऽ कऽ उएहसँ लोक गोबरसँ नीपै छनि ऐसे तऽ गोबरके कतेक चीज बनै छैन कण्डा उण्डा बनै छै जलावन बनै छै गोबरके जर जरबय ओरबयमे भी काम आबै छनि गोरसी ऊर्सीमे भी बहुत काम आबै छै दीप बनबै छै लोक गोबरेसँ गोइठा ओइठा बनबै छथिन तापै छै सभलोग ठण्ढोमे बहुत काम दै छनि आ गर्मीमे भी खाना ऊना बनै छै आब तऽ गैस होय गेलै तऽ गैसपर बनै छै नहि तऽ पहिने तऽ गोइठे गोबरेसँ बनै रहय गोइठा ठोकाइत रहय सुखाय उखाय कऽ बनै रहनि सभलोक खाना बनबै रहथिन ओकरेपर जलावनपर तब गोइठे गोबरेके बनैत रहय सभदिन यहाँ पुरान लोगसभ कयने अयलखिन तऽ अभियो लोग करै छनि आरसभ करै रहथिन कोनो पाबनि होइत रहय तऽ लोग गोबरसँ नीपैत रहथिन घर दुआरि आब तऽ सगरो पक्के उक्के होय गेलै तऽ आब की निपयतै इएहसभ बात